हाँ सर बताइए नमस्कार नमस्कार बताइए सर हाँ सर मिठाई की दुकान है आइए हाँ हाँ हाँ सर सब मिल जाएगा हाँ सर मिल जाएगा क्या चाहिए आपको बताइए यस सर यस सर मिल जाएगी मिल जाएगी सर

हाँ सर मिल जाएगा सब मिल जाएगा तो पाँच सौ के व्यवस्था करना है सर आपको थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा ना अच्छा अच्छा अच्छा सर अच्छा सर हाँ हाँ सर और समोसा ओमोसा बता रहे थे जो ना हाँ हाँ हाँ हाँ सर अच्छा और सर कितना कितना किलो सर तो चार किलो में हो जाएगा पाँच सौ पीस तो नहीं होगा उसमें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक चार किलो उसको लिख ले रहें और हाँ मिल जाएगी सर मिल जाएगी दो किलो काजू की नमकीन चार किलो ये और हाँ सर मिल जाएगा अरे सर तीन या चार पैक पैकिट लेना पड़ेगा आपको

एक एक पेटी में नौ आता है सर तो नौ त्रिक सत्ताइस अट्ठाईस में हो जाएगा नहीं होगा तो एक दो ठो और बढ़वा देंगे

हाँ सर और और ए काला जाम काला जाम कर दे रहे हैं लगभग लग जाएगा दस ओस किलो लग जाएगा

ठीक ठीक जोड़ देंगे उसको आपको आप हाँ हाँ तीस पैंतीस में हो जाएगा सर चार चार पैकिट आप ले लेंगे चार पैकेट तो छत्ती छत्तिस ठो औ हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक हो जाएगा सर